جی ہاں مجھے اردو زبان لکھنے اور پڑھنے کے دوران کئی بار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا رسم الخط جیسے کہ رسم الخط اردو رسم الخط خاص طور پر نستعلیق میں لکھنے کی مشق میں دشواری ہوئی صحیح لکھاوٹ اور خطّاطی کے سلیقے لکھنے میں سیکھنے میں وقت لغا مشکل الفاظ بعض مشکل الفاظ اور استطاعت کے معنی اور ان کا صحیح استعمال سمجھنے میں مشکل پیش آئی محاورات اردو کے محاورات اور ضرب الاثمال کو صحیح موقعوں پر استعمال کرنا بھی ایک چیلنج تھا روایتی ادب اردو کے روایتی ادب جیسے غالب اقبال اور دیگر شاعروں کے شاعری کو سمجھنا اور اس کی گہرائی تک پہنچنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن مستقل مشق مطالعہ اور اردو بولنے والوں سے بات چیت کے ذریعے میں نے ان مشکلات پر قابو پا لیا اب میں اردو میں روانی سے بولنے اور لکھنے کے قابل ہوں مزید مشکلات جو مجھے اردو زبان سیکھنے کے دوران پیش آئیں مقامی لحظے اردو کے مختلف لہزے اور مقامی بولیاں سمجھنا مشکل تھا ہر علاقے میں مختلف انداز میں بولی جاتی ہے جو کہ سمجھنے میں وقت لیتا ہے الفاظ کا ذخیرہ اردو کا وسیع الفاظ کا ذخیرہ ہے جسے سیکھنے اور یاد رکھنے میں محنت درکار تھی زبانی اور تحریری فرق زبانی اردو اور تحریری اردو میں فرق کو سمجھنا بھی مشکل تھا زبانی اردو میں سادگی اور عام بول چال استعمال بولی جاتی ہے جبکہ تحریری اردو میں زیادہ ادبی اور پیجیدہ زبان استعمال ہوتی ہے ثقافتی پہلو اردو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ثقافتی پہلوؤں کو سمجھنا بھی ایک چیلنج تھا زبان کے پیچھے کی ثقافت روایات اور تہذیب کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں جانا پڑا ان تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے میں نے مختلف طریقے اپنائے مستقل مشق اور پڑھائی اردو کتابیں اخبار اور رسالے پڑھنا اردو فلمیں ڈرامے اور گانے سننا اردو بولنے والوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور ان سے سیکھنا آن لائن اردو کے کورس اور وسائل کا استعمال ان سب کے ذریعے میری اردو زبان میں مہارت بہتر ہوئی اور میں نے ان مشکلات پر قابو پا لیا